ہمارے علاقے کا مشہور ٹھیٹر ہے آئی میکس جہاں اکثر بڑے بڑے بالی وڈ ہیروز کی موویز لگتی ہے جسے سب دیکھنا پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ جا کر وہاں فلم دیکھنے کا شوق ہے